جیسا کہ آپ نے پوچھا مجھے گھومنا پسند ہے یا نہیں اور کون سی جگہ گھوم چُکی ہوں اور مستقبل میں میں کون سی جگہ گھومنا چاہوں گی جی ہاں مجھے گھومنا پسند ہے میں گھومنا پسند کرتی ہوں کیونکہ مجھے نئے لوگوں سے ملنا نئی جگہ دیکھنا پسند ہے میں ابھی تک آگرہ تاج محل دیکھ چُکی ہوں اور دلّی کا لال قلعہ اور انڈیا گیٹ بھی دیکھا ہے اور میں آگے ہندوستان سے باہر جانا اور وہاں گھومنا چاہوں گی جیسے نیو یارک پیرس لنڈن جیسی جگہ اور مجھے وہاں کی نئی نئی چیزیں دیکھنا پسند ہے